ہیلو جی سر آپ ایس کے الیکٹریشن شاپ سے بول رہے ہیں جی سر مجھے ایل اے ڈی لائٹ چاہیے تھا اپنے گھر میں لگانے کے لیے میرا گھر نیو بنا ہے تو آپ کے پاس اویلیبل ہے جی سر مجھے چاہیے تھا پندرہ واٹ کا جی جی

ہاں ہاں سر وہ وائر بھی چاہیے تھا وہ لگانے والا جی جی کتنے میٹر ٹوئنٹی جی جی جی جی تو کتنا ہوا کتنا ہوا

جی اور وہ ایل ای ڈی لائٹ کا کتنا پڑے گا چارج جی جی تو یہ آپ نہیں نہیں ہاں فال سلنگ کی ہاں اندر وہ فکسنگ کرنا ہے وہ لائٹ ایل ای ڈی لائٹ جی جی نہیں نہیں آپ اپنا الیکٹریشین بھیجیے ان کا چارج کتنا لگے گا الگ سے جی چار سو لیں گے تو ٹوٹل کت کتنا ٹوٹل کتنا ہوا جی سر تو آپ کتنے بجے تک بھیجوا سکتے ہیں اپنے الیکٹریشین کو لگانے کے لیے یہاں پہ جی سر جی سر میرا میرا لوکیشن ہے بلرامپور گھاس منڈی کے پاس جی جی جی سر وارنٹی کتنے دن کتنے منت سال کا ہے جی جی ون ایئرس میں مطلب کچھ بھی پرابلم ہو آپ کے پاس مطلب لے آ مطلب وہ کر سکتے ہیں جی جی جی جی اوکے اوکے تھینک یو سر اوکے تھینک یو